गाॾी गाॾी मां ध्यानु सां हलाईंदी आहियां ऐं कोई बि तकिड़ो ईंदो आहे त मां पंहिंजी गाॾीअ खे साइड ॾेई छॾींदी आहिंयां ऐं गाॾीअ में पंहिंजा सभु पन कंग ज जरूरी पना आ बाइक गाॾीअ में रखंदी आहियां ऐं पंहिंजी गाॾी बिल्कुलु माना मीडिया स्पी स्पी स्पी में हलाईंदा आहिंयूं ऐं